हलो नमस्ते हाँ आप के वाले हैं तो पहले क्या है आप पढ़ी लिखी ज़्यादा है आपकी पोस्ट उसी हिसाब से काम भी मिलेगा आपको वेतन भी उसी हिसाब से मिलेगा हेलो वेतन अरे आप जिस हिसाब लेते आप ज़्यादा पढ़ी होंगी तो उसी हिसाब से करिए थोड़ा छः सात हजार मिलेगा उसके बाद ज़्यादा होते होते उसी तरह से आपका कर दिया जाएगा जैसे आप हाँ तो हमारे यहाँ बैग वगैरह बनता है अगर उसी हिसाब से आप बना लेगी अपने तो मतलब आपको सिखाया जाएगा करेंगी उसी हिसाब से आप करना

अरे सेलरी छः सात सात आठ से शुरू है अब उसी हिसाब से आपको मिलेगा हाँ अरे कि उसी हिसाब से आपको सेलरी भी जी सर अरे आठ घंटे तो करेंगे ही उसके बाद देखा जाएगा जैसे आप जिस हिसाब से करेंगे वो आठ घंटे का काम रहेगा और उसके बाद नहीं तो आपको बता एक बार आईये देखिए आपको काम कैसा दिया जा रहा है कैसे कर रही हैं उसी हिसाब से आपको काम मिलेगा पैसा भी मिलेगा अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप उसी हिसाब से मेहनत से काम करेंगी उसी हिसाब से आपकी सैलरी भी बढ़ जाएगी बस ये नजदीक ज़्यादा दूर नहीं पड़ेगा दर्शन नगर देखी है हाँ बस आप आईएगा हम हमारा मोबाइल नंबर ले लीजिएगा उसी हिसाब से इसको हम बता देंगे आप फिर आप आकर मुझसे मिल लीजिएगा ठीक है ठीक है आप आईए हम हम लिख कर रख लिए हैं आपका हमारा मोबाइल नंबर तो आपके पास है ही है आपके काल करके बात ही कर रहे हैं आप एक बार काल कर लीजिएगा आपका नाम हम लिख कर रख लिए हैं आप उसी हिसाब से अरे सेलरी आप बता रही हैं सात हजार कर देंगे सात से जैसे उसी हिसाब से जैसे नये हैं उसके बाद जिसे जिसे आप मतलब पुराने हो जाओगे उसी हिसाब से सेलरी आपकी दस बारह पंद्रह ऐसे ही जाएगी ठीक है कि नहीं

अरे पत आएँगी पहले आप पहले आप आईए देखिए जिसे जो पढ़े है जिसे ज़्यादा पढ़ा लिखा रहता है जैसे उसी हिसाब से आपकी सेलरी भी बढ़ जाएगी पहले आप आईए हम देखेंगे आपका कैसे क्या करती हैं तो उसी हिसाब से हम बढ़ा देंगे न ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते नमस्ते रखि